जय झूलेलाल साईं मां तव्हां खां साईं चार्जर वठी वियो हुउमि मोबाइल जो सो मूंखे उहो जरा बि मूंखे कंहिं ॻाल्हि जो हुन जे हिसाब सां मज़ो न आयो आहे चार्जर में चार्जर कोई ख़ासि सपोट नथो करे ऐं चार्जिंग बि मज़े जी नथी थे पई मां अञा थोरा ई ॾींहं थिया आहिनि तव्हां खां चार्जर वठी वियो आहियां सो चार्जर में ज़रा बि मूंखे रती भर जो मज़ो न आयो आहे सो प्लीस तव्हां खां रिक्वैस्ट आहे मूंखे चार्जर नओं बदिली करे ॾींदा त मां अॻिते मोबाइल जे हिसाब सां मूंखे चार्जिंग में दिक़त न पए तक़लीफ़ न पए त ओड़ी काई मूखे सुठी फैसिलिटी करे ॾियो जय झूलेलाल